आमी एक दीस काणकोण तालुक्यांतल्या कुसकें खोतीगांव हांगा आशिल्ल्या एक धबधब्याचेर गेल्ली थंयसर वचून आमी एक फोट फोटो काडिल्लो त्या फोटवाची एक हांव काणी सांगतां आमी थंय वचपा खातीर आमची गाडी सकयल तेंमच्या गांवांत दवरलेली थंयसर आमी त्या धबधब्यार पावपाक पंदरा मिनटाचो वाट आशिल्ली आनी ती म्हणल्यार रानाची वाट आशिल्ली थंयच्यान आमी चलत दोंगराच्या वाटेन त्या धबधब्यार पावलीं आनी त्या धबधबो म्हणल्यार सारको दोंगराच्या कुशींत आशिल्लो आणी दोंगरावयल्यान उदक पडटाले आनी त्या धबधब्याचें लांबी एक पंदरा फूट आशिल्ली आनी थंयसर आमी खूब फोटो काडिल्ले पूण त्या धबधब्याचो फोटू एकटो काडलेलो तो म्हाका खूब असो बरो दिशिल्लो आनी त्या धबधब्यार अशें लोक सांगतात की देवाची जागा अशें म्हणून लोक सांगताले आनी त्या धबधब्याची काणी आमी त्या लोकां कडच्यान जाणून घेतलेली